हँ शहर आ गामक जे इस्कुल छै दुनूमे अन्तर छै एहि लए कऽ जे ग्रामीण परिवेशक जे विद्यार्थी छोट छोट बच्चा छै ओ ओतेक विकसित नहि छै जतेक शहरके छै ओ जल्दी कोनो बातकेँ जे छै से पकड़ैत छै शहरके कियाक तऽ ओकरा तऽ विकासके लेल घरमे टी वी रहैत छै या माय बाप जँ बेसी शिक्षित छै तऽ सुन्दर सुन्दर गप जे छै से ओकरा सिखाबैत छै लेकिन गाममे तऽ से नहि छै बेरोजगार छै खेतिहर छै तकर बाल बच्चा रहैत छै एक दोसर चीज जे विद्यालयोमे जे छै से शिक्षकके कमी रहलासँ ऐँ पठन पाठनमे असुविधा होइत छै खास कय कऽ देहातमे होइते टा छै